आथिखालाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलावहाय खाथि खाला ओनसोलाव गोबांफोर फरायसालिमा फरायसालिफोर दङ बुंनो थाङोबा गामि गामि प्राय गुदि सोलोंसालि दङ होननानै जों साननानै लाजायो जेरै गामि गंनैजों जेरै गामि गंथाम गंब्रैजों गंसे फरायसालिमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंला आथिखालाव फ्राय गामि गामि एल पि स्कुल जाजोबबाय गामि बारब्लानो एम इ स्कुल एल पि स्कुल हाइ स्कुल जाजोब्बाय आरो खाथि खालानो जोङो कलेज फरायनो थाखाय जोङो बा डिग्री लानो थाखाय जोङो मास्टार डिग्री लानो थाखाय जोङो सुबिदा मोनबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला नै दा गामिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो सुबायजार ओनसोलाव फैयोब्ला एम इनिफ्राय हाइ स्कुल बिनिफ्राय जों मेट्रिक पास जानानै जों खाथियावनो खाजोलगाव एरियायावहाय जोङो जेनेबा इउ एन ब्रह्म कलेज दङ थिक बेबायदिनो बेंथल थाङोबा जोङो बेंथल कलेज बेंथल हायार सेकेण्डारि जोङो गोबां खस्त' लायाजासे थाखा फैसा गाराजासे जों खाथियावनो सोलोंथाय लानो हायो गोदो गोदाय जों सोलोंथाय लानो थाङोबा गोबां गोजान लामा हान्थिनांगौ जानानै फैयोमोन लामानि सुबिदा गैयामोन गंफा गंनै बासफोर दङमोन बेफोरजोंनो जोङो नारा नाथा जुजिना थांनांगौ जायोमोन माब्लाबा गोलैहां गोलैहां सौग्रावहां सौग्रावहां बेबायदि नाथाय आथिखालाव थांनो फैनो गारि घरानि कुनु असुबिदा गैला प्राय बुंनो थाङोबा सोरकाराबो आथिखालावहाय कलेज फरायनो थांनाय फैनायनि सुबिदानि थाखाय मोजां फरायसाफोरनो स्कुटि फरायनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय स्कुटि होदों कम्पिउटार होदों फरायनायफोरा मोजां जादों निस्सय दङ न'खरनिफ्राय फरायहोनाय गोबां फरायसाफोर दङ जोंनि बेंथल कलेजाव फरायनाय दङ बिसोरो दा बि ए फरायगासिनो बि ए पास जानानै एम ए फरायगासिनो जिनोकि सुबिदा हाइस्कुलनिफ्राय मेट्रिक पास जानानै थांनानै बिसोरो बैयाव कलेज फरायहैदों फरायखांनानै बिसोरो खाथिनिनो डिग्री कलेजफोराव जेरै बेंथलावनो डिग्री कलेज दं काजोलगावआव दं बेफोरावसो फरायनानै शिखा लानो हादों मुंदांखा फरायसालिफोर दङ गोबांनो जेरै बासुगाव कलेज मुंदांखा काजोलगाव इउ एन ब्रह्म कलेज मुंदांखा बेंथल कलेज मुंदांखा थुख्राझार हायार सेकेण्डारि मुंदांखा बेबायदि फरायसालियाव फरायनाय गोबां फरायसाफोरानो गावनो रोंगौथि लानो हादों बेफोराव फरायनानै फरायसाफ्रा साख्रि बाख्रि लानो हादों थिक बेबायदिनो खाथि खाला गोबां फरायसालिफोर मोजां मोजां दा फसंथानफोर दङ लोगोसे प्राइभेट स्कुलफोरबो दङ मोजां मोजांनो जेरैहाय काजोलगावआवहाय बिबेकानन्द स्कुल दङ बेंटलाव डनबस्क' जे डि विलियाम थुख्राझाराव सेन्टार फर निउ लार्निं बेंथलाव बाथौ मिसन दं गोबां मोजां मोजां फरायसालि प्राइभेट फरायसालिफोर दं बेफोराव फरायनानैबो गोबां फरायसाफोरा सोलोंथाय लादों बेफोराव सोलोंथाय लानानै गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हादों मोजां मोजां फोरोंगिरिफोरनिफ्राय गियान लानानै बोसोन लानानै गोबां फरायसाफोरा गावनि आथिङाव गसंथानानै गावनि जिउखौ खुंलांनो हादों